राजखान्थिनि बेलायाव आसामाव माखासे समाव जेंनाबो गोग्लैदों माखासे समाव जौगानायबो लाबोदों जेरै जोंनि आसाम सरकारा जोंनि हादोर हायुं जोंनि हादोरनि सरकारा इयांफोरनि थाखाय इयां जेनेरेशन एबा सेंग्रासाफोरनि थाखाय बुहुत मोजां मोजां माखासे यजना माखासे माखासे स्किमसफोर लाबोदों जेरै एक लाख जननो से लाख जननो साख्रि होनाय जेरै दायो गोदान गावनि सिएम माबानि सिएमनिफ्राइ स्कुलारसिप बायदियै एबा लन बायदियै होनो नागिरदों बेकार सेंग्राफोरनो नै लाख रां नै लाख रां बुहुत मोजां मोजां खामानि मावदों नाथाय माखासे बिथिङाव गाज्रि मावदों माखासे बिथिङाव मोजां मावाखै जेरै लामा हान्थिनाय बेलायाव मोजां थाबैनो मावफुङाखै मावदोंबाबो दसेनो गाज्रि जालांदों दसेनो बायलांदों दसेनो गाज्रि जादों माखासे बिथिङाव मोजां मावदों माखासे बिथिङाव गाज्रि जादों बट साइटआवबो दङ मो मोगा मोगि जानांनो गोनां गोनां जौगादों मोगा मोगि जानाय जेरै माखासे समाव मावनांगौ मावाखै माखासे बिथिंखौ गुस जानानै मावाखै एबा थाखा हमजानाय थाखा लानानै खामानि मावै बहत गाज्रि बहतनो एखमबा जेंना जायो एखमबा समाव मोजां मावो जेरै हादोर जौगानाय हान्था मेला समाव मोजांबो बानायदों सेंग्रासाफोरनि जौगानायनि थाखाय मोजां खामानि मावदों जेरै थाखा लायालासे एबा रां लायालासे साख्रि थिसन्नाय रां लायालासे साख्रि होनाय माबा मोनसे फसंथान लुनाय माबा मोनसे राजखान्थि नाथाय एखनबा बुहुत थासारि गावजों गाव पार्टिजों पार्टि सैलायि गामियावनो पार्टिजों पार्टि सैलाययि जानाय फैदों जोंनियाव बुहुत जेंना मोगा मोगि जेंना जादों मोनसे पार्टिजों मोनसे पार्टि सैलायि मोनसे पार्टिखौ नायनो हालायि गावजों गाव बखिलायनाय नखरजों नखर बखिलायनाय बुहुत जेंना फैदों जेंना गाज्रि जेंनाया बेनो गावजोंगाव सैलायि नखरजों नखर गोरोबलायि बैयो बैयो बैजों बै आं थांलायि फैलायि नों उमुगजोंसो नों उमुगनि पार्टि आं उमुगनि पार्टि आं नोंनो जेबो हरा माबा मोनसे बुस्थु सफैयो जेरै जोंनि जोंनियाव मोनसे माखासे भिसिडिसि सिस्टेम दङ बे भिसिडिसि सिस्टेमाव सौफैयो बे बुस्टुखौनो उमुगनिसो नों उमुगनि होननानै फैसाखौ हरा जेरै स्टेट लेभेलावबो नों उमुगनि नों उमुगनि मानसि उमुगनो हो बिदि होनानै जेरै कट्रेकसुयेलावबो नों उमुगनि मानसि बुहुत जेंना लोगोजों बेजों बे जेंनानि गेजेरावबो माखासे जौगानाय खामानि मावदों जेरै हादरारि जौगादों जेरै हान्था मेला जौगादों माखासे डेब्लप जादों माखासे सोलायनाय फैदों माखासे दावराव दावसि खमायदों गावजों गाव अनलायनायबो फैदों अबा बिथिङाव जौगानाय फैदों हान्था मेला फरायनाय गासै बिथिङाव जौगादों बांसिनै साख्रि मोनदों थाखा होनाङालासे अबेबा समाव जों थाखा होनानैबो साख्रि मोनदों बुहुत गोबां नाथाय जों गोरिब मानसिफ्रा थाखा होनो हायिनि थाखाय रां होनानै साख्रि लानो हाया जानानै फैयो नाथाय दानि समाव साख्रिखौबो एखमा समाव फैसा होयालासे लानो मोनदोंबो जानो हागौ मोन्दों